हॅलो

हां सांग अय अय जेवली आं

आगो बरोडू हांव खंय जाणा हांये पळोकूं ना बरोड आसूं काय कितें तो आं बरोड पडलो हय बरोड पाडलो हय मागीर पोवया गो मागीर दुसरे फाट मागीर पोवया हय मागीर पोया गो दुसरे फाट मागी हय गो मागी आं मागी दीस हय दिसता मागी आं ना गो दुसरे फाट दुसरे फाट बरें हाडटा गो दिता गो तें उल्लें दिसता चड दिसांचें बीन अशें किदें जालें आसतलें

तियी पेड्डेर गो अशें कशें तूं तेका

हय अशें हय हय हय पयता हय हय पळयता कशें दुसरें फाट मागी बरें हाडपाक आनी हय पळयता गो आनी आनी किदें गिरायक जाता गो आं पयता हय जावचें ना जावचें ना कुसलोलो माल दिता म्हणटले लोक आं पयता हय बरें दिता हय आं हय गो दुसरे फाट हय दुसरें फाट बरें हाडटा हय दुसरें फाट बरें हाडटा हय तेंका रोकडो लागता गो चड दीस उल्ले म्हणटगी मागीर बरोड लागता न्हू तशें जाता पेड्डेर जाता पेड्डेर जाता हय आनी

हय हय वाड जाता आनी आसा

ना गो आयज दरिना ना हय हय हय हय हय गो म्हारग गो बरें बरें